जे अस अजकल दी गल्ल करचै ते सबतूं जैदा यूज होने आह्ली ऐप जीपे आई गेई फोन पे आई गेआ पेटीऐम्म आई गेआ इंस्टाग्राम आई गेआ फेसबुक आई गेआ ते जे अस इना दे फायदे ते नुकसान दी गल्ल करगे सबतूं पैह्ला जेह्ड़ी जी पे ऐप आई दी ऐ एह् ऐप जेह्ड़ी हैगी एहदे आनलाइन पेमेंट करने गी हैगी ते इ'नें सबकिश बड़ा सौक्खा करी ओड़ेआ ऐ असें गी जेह्ड़ी बी पेमेंट करनी ऐ ते अस आनलाइन करी सकदे आं ते एहदे नुकसान बी हैगे ते साह्नूं केईं बारी पेमेंट करदे नेटवर्क बैंक दी साइट डाउन होंदी ऐ ते अदूं परेशानी आई जंदी ऐ ते जेह्ड़ी होर बी एप्लीकेशनां आई दियां पेटीऐम्म आई दी फोन पे आई दी इ'नें बी किश डिजिटलाइज कीता ते सारा किश सौखा कीता ते जे हून अस गल्ल करगे फेसबुक दी इंस्टाग्राम दी एह् जेह्ड़ी ऐप्स न एह् साह्नूं सोशिली कनैक्ट ते करदियां करदियां न ते इना दी इक डिसएडवांटेज बी ऐ एह्दी सबतूं बड्डी डिसएडवांटेज ऐ तुं'दा अकाउंट हैक होई सकदा ऐ ते तुस जेह्ड़ी फोटू पोस्ट करगे ओह् कोई गलत इस्तेमाल करी सकदा ऐ थुहानूं बड़ा सतर्क रौह्ना पवे गा एह् ऐप यूज़ करदे टाइम क्योंकि एह् हैकिंग दा जमाना ऐ अजकल साफ्टवेयर इंजीनियर न ते ओह् तुं'दी ऐप हैक करी सकदे न तुं'दी आई डी दा मिस यूज़ होई सकदा ऐ ओन्नू किसे नू गलत पोस्ट कीता जाई सकदा ऐ